हाँ जी मैं कविता बात कर रही थी हाँ हाँ मुझे अपना शोरूम से वो मतलब स्कूटी का मतलब थोड़ा वो लेना था आइडीया कैसी क्या है कर के कितने दिन तक है आप के हिसाब साफ़ बताइए कि पॉपुलरिटी और थोड़ा मतलब लोग कौन सी पसन्द करते हैं ज़्यादा लेना ज़्यादा आप के हिसाब से बेस्ट कौन सी है नहीं ऐटी टू वन लाईख तक ठीक है चल जाएगा ऐटी थाउजेंड तक

ठीक है ओके तो इस में क्या क्या वो रहेगी फैसिलिटी हैलमेट मिलेगा इसके साथ ओके वो अलग से लेना पड़ेगा ई एम आई कितने की बन सकती है इस में

ओके तब ओके हाँ वो तो जितनी जल्दी कम्प्लीट हो वो सही रहेगा ओके और फिर से कितनी सर्विसिंग वो रहेगी उसके साथ फ्री वग़ैरह फ्री फ्री रहेगी अब कुछ एक्स्ट्रा कार्ड वग़ैरह कुछ बनता है ना उसका वो शायद एक्स्ट्रा वो कर के लेना पड़ेगा उसका ओके तो ठीक है तो मैं विज़िट कर लेती एक बार आ के कलर्स आप बता दीजिएगा मुझे कौन सा अवैलबल है वैसे तो मैं व्हाइट ही प्रेफर करूँगी पर तब भी एक बार आँखों से देख के थोड़ा कॉमफ़र्ट देख लेंगे ओके ठीक है फिर मैं आप को बताती हूँ थैंक यू